जदूं में निक्की होंदी ही ते में अपने मम्मी डैडी कन्नै जंदी ही कुदै बाह्र मतलब घूमन घामन जाना होंदा हा ते अपने मम्मी डैडी कन्नै जंदी ही आ पैह्ले इक बारी अ'ऊं हरिद्वार गेई ही उत्थें लोग न्हांदे फिर मतलब मन्दर मुन्दर दिखदे मन्दर मुन्दरें चाढ़ मत्थे टेकदे अपने बी मतलब मनोकामनां मंगदे जेह्ड़ी मतलब मत्थे मुत्थे टेकियै मनोकामनां मंगदे अपनियां फिरी मेरी मम्मी उत्थें बड़ा मज़ा आया हा फिर अस उत्थें मनसा मन्दर बी दिक्खेआ हा मनसा मन्दर बी बड़ा मज़ा आया सानू फिर उत्थैं में मेरी मम्मी डैडी मेरे भैन भ्राऽ सारे गे उत्थै फिरी ओह्दे बाद होर में मम्मी मम्मी मम्मी अपनी कन्नै कन्नै डैडी कन्नै फिर उद्धर गेई नानी नानी हुंदे घर जंदे हे इक बारी अस नानी हुंदे घर गे फिर उत्थै असें उं'दै बी कुछ ओह् ऐ ओह्दे फ्ही उत्थै पानी लैन जंदे हे अस फ्ही उत्थें बड़ा मज़ा आंदा हा मामे दी कुड़ी कन्नै बड़ा मज़ा आंदा हा फिर माम्मे दा मुड़ा हा उंदे कन्नै बी मज़ा आंदा हा फिर ओह्दे बाद च में ब्याह् होई गेआ मेरा फिर में अपने मर्हाजै कन्नै लग्गी पेई जान फिर मर्हाजै कन्नै बी मज़ा आंदा जाने गी बाह्र चक्कर उं'दे कन्नै मज़ा आंदा जाने ई जित्थै जाना ओह् मिगी किसै चीजा गल्ला लेई मना नी करदे ऐ कि जो कुछ खाना उं'दे पैसे खर्च कराने मजा आंदा घरै आह्लै कन्नै जाने गी बी ते फिर मेरी हून फिर गुड़िया फिर मेरी कुड़ी होई गेई ओह्दे बाद च फ्ही में अपनी कुड़ी कन्नै जाना बी पसंद करनी होन्नी बाह्र अंदर कुदै जाना होऐ कुड़ी कन्नै मज़ा आंदा फिरी फिर ओह्दे बाद च फिर मेरे मतलब भैन भ्राऽ गी बी लेइयै जन्नी होनी जित्थें कुतै जाना होऐ में ते उत्थें भैन भ्राएं कन्नै गै मज़ा आंदा ऐ जाने गी दिक्खो जियां कोई फोटो खिच्ची नी सकदा कोई कुसा गी आक्खी नी सकदा कि भला फोटो खिच्चो मेरा भैन भ्राऽ गेदे होऐ उनेंगी बंदा आक्खी ओड़दा भला मेरा फोटो खिच्चो ओह् करो फ्ही कोई ग्रुप होऐ कन्नै गेदा उं'दे ते कन्नै बी मज़ा आंदा जाने ई इ'यां ते फ्ही फिर मेरी घरा दे देर दरानी उं'दे कन्नै बी चली जन्नी होन्नी सौह्रै कन्नै बी पसंद होंदा जाना जे किट्ठे होइयै जाना होऐ ते दिक्खो हां मतलब ओह् होई जंदा कोई ओह् करी ओड़दा घूमन घामन जाना मज़ा आंई जंदा किट्ठे होइयै जाना होऐ ते जे कल्ले कल्ले जाना होऐ ते केह् मज़ा ऐ ते जे किट्ठे होइयै जाना होऐ ते मज़ा आंदा इक दुए कन्नै होऐ ते मर्हाजै कन्नै बी मज़ा आंदा ऐ जाने ई फिर अपने घरै मां प्यो कन्नै बी मज़ा आंदा भैन भ्राएं कन्नै बी चली जाना उत्थें तां बी मज़ा आंदा जाने गी ते उत्थें उत्तें उत्थै उत्थै अस घूमन जन्ने होन्ने अपने घरै आह्ले कन्नै चली जन्ने होन्ने जां अपनी मम्मी डैडी कन्नै चली जन्ने होन्ने घूमन फिरी देर दरानी कन्नै बी चली जन्ने होने भैन भ्राऽ कन्नै बी चली जन्ने होन्ने भैन भ्राऽ कट्ठे होइयै जाना होऐ ते मज़ा आंदा घूमने गी ते जे कल्ले कल्ले चली जाना होऐ ते कोई मज़ा नी औंदा ऐ घूमने दा कट्ठे होइयै जित्थें कोई कोई ओह् फोटो खिच्ची ओड़दा खाने पीने गी बी मज़ा आंदा किट्ठे होइयै जाना होऐ तां इयां कल्ले कल्ले बैठियै जाना होऐ ते कोई मज़ा नी होंदा ऐ जाने दा किट्ठे कुिट्ठे जाना होऐ किट्ठे होइयै रुट्टी खान बैठो किट्ठे होइयै घूमो फिरो ते कुतै बी जाना होऐ ते किट्ठे होइयै जाना होऐ ते मज़ा आंदा जे कल्ले कल्ले चली गे ते कोई मज़ा नी औंदा ऐ गै ते घरै आह्लै कन्नै जाना बी पसंद होंदा ऐ ते गुड अपनी कुड़ी कन्नै जाना बी पसंद करनी होन्नी ऐं ते फिर इयां कुतै भैन भ्राएं गी लेई जाओ कोई रिश्तेदार ओह्दे लेई जन्नी होन्नी कन्नै ते फिरी होर बस फ्ही इ'यै घरै आह्लै कन्नै जाना पसंद होंदा जादा ते अपने भैन भ्राएं लेई जाना उत्थै घूमन फिरियै खाई पियै आओ कुछ दिक्खी सुनियै औना होऐ ते उऐ मज़ा औंदा जाने गी ते फिरी जे अगर उत्थें जे कुछ लैना लूना घरै आह्लै कन्नै जाना होऐ ते किश खाना पीना शैल खुल्ल्लियै खाई लैना जे मतलब पसंद घरै आह्ले कन्नै गै बंदा पसंद करदा जाना ते जे कोई कन्नै चली जाओ ते उंदे कन्नै बी पसंद होंदा जाना